हेलो जी क्या आप ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं जी मैं अपने लिए दो कैब बुक करना चाह रही हूँ चाहती हूँ एक छोटे अकार की कैब और एक मीडियम अकार की तो आप दो कैब बुक कर दीजिए एक्चुली मुझे मेरे परिवार के साथ मुझे मेरे परिवार के साथ भोपाल में काफ़ी सारी जगह घूमनी है ओके तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दो कैब बुक कर दे छ लोगों के हिसाब से हाँ मैं चाहती हूँ कि ड्राइवर आप साथ में ही भेजें है ना ताकि हम लोग आराम से भोपाल में घूम सके तो अभी कुछ ऑफर चल रहा है क्या अच्छा ठीक है तो जो भी ऑफर आप प्लीज अप्लाई जरूर कीजिएगा एंड मैं चाहती हूँ कि हम लोग शाम को ही फ्री होंगे पूरे दिन हमें भोपाल में घूमना है कल तो आप कल के लिए दो कै कैब भेजवा दीजिएगा सुबह नौ बजे एड्रेस में आपको मेल कर देती हूँ हमारे घर पर आप दो कैब भिजवा दीजिएगा है ना ओके